हँ हेलो हँ हम कतहुसँ घुमय लए आयल छी बहुते दूरसँ तऽ अइ जगहपर जे छै अहाँके हम फोन लगेलहुँ की कतऽ कतऽ घुमयके जगह छै नीक

तऽ मिथिला मिथिला हाट जे छै मिथिला हाटमे की सब घुमयवला जगह छै तऽ ओइमे की सब छै से घुमयवला छै जगह मतलब नाव छै की छै होटल छै मतलब नीकवला हेतय ने आओर हम कहय छी तऽ सबसँ जे छै अहाँके मतलब मधुबनीमे केना छियै राजनगरमे

जी हूँ हूँ नहि तऽ एगो हेतय ने कि मतलब बाहर छै या कोन नदी छै हूँ अच्छा ताकि हम बहुते दूरसँ आयल छी ताकि एतुका हमरा जानकारी नहि अछि तै दुआरे जे छै हम चाहय छी मिथिले हाट चलब तऽ ओहिमे जे छै बहुतेक नीक हम देखय छलहुँ व्हाट्सएपपर फोटो देखलहुँ तऽ ओइ हिसाबसँ हम अहाँके बजय छी तऽ ओहिमे जे छै राजनगरसँ छै राजनगरमे अहाँ कहलहुँ तऽ राजनगरमे हमरा देखल नहि अछि ओतऽ हम जायब तै दुआरे हमरा घुमयके बहुतेक शौक अछि तैं दुआरे हम ककरोसँ फोन लगेलियनि तऽ अहाँके लागि गेल तऽ हम तऽ जे छै हूँ तै दुआरे हम कहय छी कि मतलब मिथिला हाटमे जे प्रसिद्ध अथी छथिन घुमयवला जगह ओइमे हम जेबय तऽ हमरा नीक लागत तऽ अहूँ चलबय साथमे हँ तऽ हम जे छै अहाँके आबि रहल छी